जॾहिं असां ॻाईंदा आहियूं त जेको बि गानो गायूं था समुझो उहो कि भक्ति गीत आहे या देश भक्ति गीत आहे या समुझो लाडा आहिनि या को प्यार जो गीत आहे त उहे जेके भाव आहे न उहे पाण ई असांजी शिकिल में अखियुनि में असांजे शरीर में ॾिसण में ई ईंदा आहिनि छोजो असांजा हथ बि हलंदा आहिनि ॻाइण महिल अखियूं वग़ैरह सभु हलंदियूं आहिनि त उहे सभु बयानु कंदियूं आहिनि ॾेखारींदियूं आहिनि कि असां केतिरा ख़ुशि आहियूं या दुखी गीत आहे त असां हिकु दुख में आहियूं त असांजी भावनाउनि मां जेके भाव असांजी शरीर जूं आहिनि अखियुनि जूं आहिनि उन में मां ख़बर पवंदी आहे त असांखे उहो गीत पिया ॻायूं